औ आदा खेरानि ना अ ऐ मैया आङो मोनसे एकाउन्ट बानायनो थांदोंमोन नोंसोरनि बेंकाउ ओइ ओमफ्राय माथो जेबोखौनो पादथाखौनो लायासै जोंखौ बोरै जानोलै बोरै जानो बै दुइ नाम्बाराव हाबनायमोन आङो दुइ नामबार टिन नाम्बार बेफोरबायदियाव बहुद लाखिनानै थाबाय माने बे गनायनानै होआखै माथो दा अ माथो सासेयाहाय लाखिबायसो थाबाय बानायना होगोन होननानै आंनो एमारजेन्सि नांगौ जिथारदोंमोन मोनसे खामानिनि थाखाय औ औ एसे खबर लानांगौना खबरखौनो लाया नोंसोर थरखौनो लाया सारमोनहानो जोंफोरबायदि माबाफोरखौ औ औ औ औ औ औ औ औ बिदिबा समफोर थांनिसै ओमफ्राय आदाखौ लोगो हमहैनोसै आङो ओमफ्राय एमारजेन्सि बनायना हरबानो जाबाय आंनो दे एमारजेन्सि बनायना एसे एमारजेन्सि बनायना होदो नांगौ जाथारदों माने औ औ बेसे नाम्बार होन्दो बेसे नामबार औ औ बेयावनो हाबदोमोन हाबनाया दाखालि हाबदोमोन बेयावनो दाखालि हाबनाया बेयावनो हाबदोमोन माने सासेया फिदिंबायसो थाबाय ओरैजाय ओरैजाय फिदिंबाय थाबाय माने खामानिखौनो मावना होवाखै औ औ बे टिन नामबारावनो हाबनायमोन होमबा औ औ जागोन दे औ